किछु शुरुआती अनुकूल आसन मुद्रा जे योगक अछि ओहिमे सभसँ पहिने साँसपर कन्ट्रोल यानी कि नियन्त्रित रखनाइ योगमे देखाओल गेल अछि जाहिमे अनुलोम विलोम कपालभाती भस्रिका उद्गिथ ईसभ शामिल कयल अइ साँसके कोनाके लेल जाय कोनाके छोड़ल जाय जाहिसँ शरीरके अन्दरक गन्दगी बाहर निकलि जाय आओर शरीर अन्दरसँ स्वस्थ रहय मोन स्वस्थ रहय यदि शरीर स्वस्थ रहतै तऽ मोनो स्वस्थ रहतै जाहिमे तीनटा जे ई प्राणायाम आसन अछि ई सभसँ ज्यादा उपयुक्त अछि कोनो मनुष्यके प्रारम्भिक अवस्थामे जे प्रत्येक योगकेँ शुरू करयसँ पहिने ई योगक अभ्यास शामिल करबाक लेल उचित मानल गेल अछि